میرے موبائل کے ساتھ ایک چارجر آیا تھا وہ چارجر دیکھنے میں بہت اچھا تھا اور اس چارجر سے ہم نے اس موبائل کو اچھا خاصا دن استعمال کیا چارجنگ وغیرہ کیا اچانک ایک دن خراب ہو گئی اس کے بعد میں نے پھر دوسرا چارجر لینے کا سوچا دوسرا چارجر لینے کے دوران ہی کچھ دوستوں نے مجھے صلاح دی کہ آن لائن سرچ کرو میں نے آن لائن بہت سارے چارجر کو سرچ کیے کھوجے الگ الگ کمپنیوں کا تو مجھے کچھ سمجھ میں کم آ رہی کم آ رہا تھا جس کی وجہ سے پھر میں نے دوستوں سے مشورہ لیا اور کچھ دوست کوئی کمپنی کا کوئی دوست کوئی کمپنی کا بتایا پھر مجھے ہم نے کنفیوز ہو گیا سمجھ میں نہیں آنے لگا کہ کون سا چارجر لوں کون سا نہیں لوں صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا کیوں کہ موبائل کے ساتھ کا جو چارجر تھا وہ بہت اچھا تھا پھر میں نے ایک مشہور دکان میں گیا مشہور دکان جانے کے بعد وہاں پر دکان دار نے الگ الگ کمپنیوں کا چارجر دکھا چارجر دکھایا اور چارجر کا تعریف بیان کی تو اس کے انوسار تو چارجر بہت اچھا لگا مجھے وہ چارجر میں نے خریدا خرید کر کے لے کے آیا کچھ دن اس کو چلایا موبائل چارج کیا بہت فاسٹ چارج بھی ہو رہا تھا اسی طرح چلتے چلتے میں نے سوچا بہت اچھا چارجر خریدا گیا ہے اس کے بعد اچانک دو تین مہینہ کے بعد چارجر خراب ہو گئی چارجر خراب ہونے کے بعد پھر میں نے لوکل چھیتر میں ہی ایک مستری کے پاس لے گیا وہاں پر پچاس روپے لگا ٹھیک کرانے میں ٹھیک کرانے کے بعد لے کے آیا اچانک پھر ایک سپتہ کے بعد اس چارجر کا اندر میں تار چھوٹ گیا تار چھوٹنے کے بعد پھر میں نے پریشان رہا کہ چارج کیوں نہیں ہو رہا ہے پھر چارج نہیں ہونے لگا پھر اس چارجر کو کسی پاس کے دوسرے مستری کے پاس لے کے گیا وہاں پر اسی روپے لیا اس چارجر کو ٹھیک کرنے میں ٹھیک کر کے لے کے آیا پھر دو تین دن چلا دو تین دن چلنے کے بعد پھر وہ چارجر بہت ہی عین وقت دھوکا دیا دھوکا دینے کے بعد اوں اس وقت مجھے بہت ہی نہایت ضروری تھا کسی کو کال کرنا میرا موبائل میں ایک پرسنٹ بھی چارج نہیں تھا عین وقت پر وہ چارجر مجھے دھوکا دیا پھر میں نے پاس کے کسی مستری کے دوکان لے گئے پھر وہاں ٹھیک کرانے کا کوشش کیا بہت ہی کوشش کیا پھر مستری مشورہ دیا کہ یہ ٹھیک کرانے سے بہتر آپ دوسری چارجر لے لیجیے اتنا رقم ہم نے لے کے نہیں گیا تھا پھر وہاں سے لوٹ کے آیا لوٹ کر کے آئے گھر کیا بتاؤں وہ چارجر مجھے بہت ہی رلایا اور بہت ہی بے کار قسم کا تھا شروع میں بہت اچھا لگا لیکن بہت ہی نگیٹیو میسیج دیا وہ چارجر میرے پاس اور سب ساتھیوں کے پاس